तव्हां ग़लतीअ सां मुंहिंजे जींस जेको मां ऑडर कयो हुयो उहा साइज़ ग़लति मोकिली अथव कलर त ठीकु हुयो बाक़ी सभु सुठो हुयो कपिड़ो बि ठीकु हुयो पर उनजी साइज़ इलाही ग़लति अची वयी आहे जेका मां तव्हांखे वापिसि कयी आहे उन्हीअ ऑडर खे रद्द करे तव्हां हिकदमि उहेई कलर साइज़ वधाए करे जेका मां मोकिली आहे साइज़ उनीअ साइज़ जो मूंखे वापिसि मोकिलियो